हरिओम दीदी जय झूलेलाल ठीकु आहियो दीदी दीदी असां मुंबई घुमणु अचण वारा आहियूं त अहिड़ो कोई डाइवर अथव सुठो भई जेको असांखे घुमाए सॻे असां लेडीज़ ई आहियूं पंज छह ॼणा मेय डाइवर सुठो खपे असांखे भली एजिड हुजे ऐं कार वार बि सुठी हुजे सुठी कंडीशन में हुजे जेको असांखे ॿ टे ॾींहं घुमाए अचे भई पीअंदड़ु न हुजे पीअंदड़ु न हुजे असां लाइ भई लेडीज़ आहियूं ना असां पहिरों पहिरों अचूं था पोइ मुंबई घुमण त डाइवर जी कंडीशन बि सुठी हुजे कार जी बि सुठी हुजे डाइवर पीअंदड़ु न हुजे ऐं असांखे सुठे नमूने घुमाए टे ॿ टे ॾींहं भई असां ख़ुशि थी वञू हितां खां अहिड़ो डाइवर खपे भई बेकार बि डाइवर न हुजे त उहो महिरबानी कयो डाइवर असांखे तव्हांखे ख़बर हुजे त असांखे ॿुधायो ऐं कार बि भई पैंचर वैंचर रस्ते ते न थिए जीअं परेशानी न थिए ऐं भली असांखे हुते विहणो पए ॿ टे कलाक त उहे बि असां वेही सघूं माना गुसेवारो न हुजे शांतीअ वारो डाइवर हुजे गुसेवारो न खपे असांखे डाइवर तव्हांखे हुजेव त महिरबानी करे तव्हां असांखे ॿुधाएजो